उत्तरप्रदेश में समाचारु मीडिया खेल ऐं मनोरंजन सां संबंधित मुद्दनि ते कवर कंदो आहे ऐं ॾाढी सुठी तरीक़े सां कवर कंदा आहिनि सॼो ॾींहं हुन कव खेल खे कवरेज खे ॾेखारींदा रहंदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं त उहे नकारत्मक घटनानि खे बि अहिड़ो ॾेखारे रखंदा आहिनि कि माण्हूअ खे मनु ख़राबु थी वेंदो आहे पर कॾहिं कॾहिं उहे जन लाइव प्रसारण ॾेखारींदा आहिनि जो उहो बिल्कुलु सही आहे लाइव प्रसारण में ॾेखारण सां उन्हनि खे असांखे ख़बर पवंदी आहे कि कहिड़ी घटना ग़लति थी आहे ऐं कहिड़ी घटना सही थी आहे